हमारे क्षेत्र में बहुत की अच्छे अच्छे स्कूल हैं जैसे कि सेंट जोसेफ नामक एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय नामक विवेकानंद और इष्ट माध्यमिक विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर है सरस्वती विद्या मंदिर है इत्यादि बहुत सारी स्कूल है यहाँ पे हम लोग यहाँ पढ़ के हम लोग का शिक्षा बहोत अच्छा है और यहाँ पे हम ये शिक्षा लेके बहुत संतुष्ट है और इस स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी भी हैं जिसमें स्मार्ट क्लास इत्यादि बहुत सारे क्वालिटी भी है और ये इसमें बहुत ये आगे बढ़ा अच्छा स्कूल है और बहुत बाढ़िया है